جی ہلو جی سر جی جی اوبر اوبر جی جی اوبر ہی میں نے فون کیا ہے آئی تھنک سر میں ابھی دو تین گھنٹے پہلے میں نے کالکا جی کے لیے اوبر ٹیکسی بک کی تھی سر جی تو پھر وہاں سے میں اتر کر کے ادھر چلا گیا آگے ہمدرد کی طرف چلا گیا سر جی تو اس میں یہ ہوا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا بیگ جو ہے اسی ٹیکسی میں رہ گیا ہے تو پلیز جو مجھے ڈرائیور سے میرا رابطہ کرا دیجیے سر مجھے نام آئی تھنک وجے شاید مجھے لگ رہا ہے جی جی آپ کے پاس تو ہوگا آپ ہمارا وہ دیکھیے ٹائمنگ گیارہ گیارہ پچپن میں جو ہمارے فون پہ جو ڈرائیور نے پک اپ کے لیے جو ٹائم مجھے بتایا تھا جب ہمیں فرسٹ ٹائم فون کیا تھا تو گیارہ پچپن کا ٹائم ہوا تھا جی جی وہ او ٹی پی ہے میں دیتا ہوں جی جی آیا تھا جو جی سیون ٹو نائن ون جی جی سر اس سے ہمارا سر رابطہ کرا دیجیے سر میرا مجھے لگ رہا ہے کہ جی بالکل ہلو یس وجے وجے بات کر رہے ہیں جی جی جی یار میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے ایک ڈیڑھ گھنٹے پہلے جب کالکا جی گیا تھا جی جی جی ہاں ہاں تو اچھا اچھا ہے ہے بیگ ارے یار تھینک گاڈ یار بہت شکریہ یار میں یہی سوچ رہا تھا میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار مطلب جو ہے وہ پتہ نہیں رہ گیا ہے بھی یا نہیں ہے یار اس میں ہمارا بہت بہت چیزیں تھیں یار کچھ ہمارے ضروری ڈاکومنٹس تھے اور مجھے کچھ اس میں کچھ ہمیں ریڈیو ٹاک کرنی تھی نا اس میں سب میرا تھا پوری محنت میری برباد ہو جاتی یار وجے بھائی میں آپ کو میں وہیں میں ادھر ہی آ جاتا ہوں جی جی بترا اپارٹمنٹ کے پاس آگے ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک میں آ جاؤں گا میں خود آ جاتا ہوں آپ تکلیف مت کریں میں آ جاتا ہوں سر جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ تھینک یو تھینک یو ویری مچ یس یس